हम बच्चा सभकेँ बाल क् बाल कलाकार जे बाल गोष्ठी सङ्गोष्ठीमे अपन कलाक चित्रण प्रस्तुत करैत छथि झाँकी प्रस्तुत करै छथि हमसभ अपन इसकुलमे ओ प्रदर्शन जेनाकि फेस्टिवलसँ पहिले चित्रण करबैत छ् छी बच्चा सभके एक टा ग्रुप बना कऽ सङ्गोष्ठी प्रोग्राम सेहो करवाबै छी जाहिमे कि पहिले बच्चाकेँ नामाङ्कित कऽ लेलहुँ आओर बादमे ओकरा पहिले नामाङ्कित कयलाके बाद ओकरा अभ्यास करेलहुँ दू दिन एक दिन अभ्यास करेलहुँ फेर जेना पन्द्रह अगस्त भेल छब्बीस जनवरी भेल ओहिसँ पहिले ओकरा अभ्यास दू दिन चारि दिन करबैत रहलहुँ पहिले आओर ओहि दिन झाँकी प्रस्तुत जहिआ त्योहार रहल तहिआ झाँकी प्रस्तुत करेलहुँ ओहिमे आन्दोलनके रूपमे या फेर सङ्गोष्ठीके रूपमे बच्चासभ झण्डोत्तोलनके बाद ओ अपन ई प्र जे रहै छै प्रोग्राम जे रहल तकरा प्रस्तुत कयलक पेरेन्ट्स आओर गाँवके किछु गणमान्य आदमी या फिर टीचर्स जे किओ रहलथि से देखलथि ओहिमे लुत्फ लेलथि बच्चाकेँ ओहिसँ मनोदशा आओर बच्चाकेँ जे बाजयके हेजिटेशन जे छै से ओहिमे बढ़ल बच्चा आनन्दित भेल खुशी भेल ओहिसँ बच्चाकेँ आगू प्रोत्साहन भेटल